हाल ही मे हम ग्रोसरी स्टोर सँ जे कि फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध छै बहुत सारा समान वगैरह ऑर्डर करने रहियै जेकरामे किछु समान तऽ बहुत अच्छा देने रहै लेकिन अगर मसाला वगैरह के बात करल जाए तऽ ओकर क्वालिटी बहुत ही अच्छा तऽ नहि रहै एकर आलावा अगर एगो डिओड्रेन्ट भी ऑर्डर करने रहियै तऽ ऑफलाइन जेहन ओकर क्वालिटी रहै छै एहन क्वालिटी ऑनलाइन जे मंगेलियै नहि रहै